ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت بہتر ہے یہاں بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں بڑے شہروں کی بات کریں تو اگر دہلی کو ہی لے لیں تو یہاں عمدہ ہاسپیٹل ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر بیماروں کا علاج کر رہے ہیں یہاں سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کے ہاسپیٹل ہیں اور دونوں میں بہترین علاج ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج تو بہتر ہوتا ہے لیکن کم از کم پیسے میں علاج ہونے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور یہ شکایت ہے کہ خدمات اچھی نہیں ہیں اس کے برخلاف جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان میں علاج بہت عمدہ ہے خدمات بھی بہترین ہے اور باقی سب بہت اچھا ہے لیکن پرائیویٹ اسپتال تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں غریب اور پیسے سے مجبور شخص کے لیے سرکاری اسپتال ہی ایک علاج کی جگہ ہے اور ہندوستان میں اسپتالوں کی بہترین خدمات کی وجہ سے باہر ملکوں سے ہر دن بڑی تعداد میں مریض اپنا علاج کرانے آتے ہیں صحت پا کر واپس خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے اپنے ملک جاتے ہیں یہ ہندوستان کی میڈیکل کے لائن میں ایک بڑی کامیابی ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے اور جو اسپتال موجود ہیں ان میں خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اشیا کی اشیا کو پورا کیا جائے